म्हजो फेवरेट प्लेयर लिऑनल मॅसी हो एक आर्जंटिनाचो प्लेयर सावथ अमेरिकांतल्यान ताचे तो हांव ताका ल्हानपणा सावन पळोवन आयला आनी जसो तो खेळटा तें म्हाका खूब बरें दिसता आनी हांवूंय ताका पळोवन खूब इन्स्पायर जालां